आं हालो खंय गो तूं इतलें दिस नाच मुगो तुका ती फायल दिल्ली ती तुवें पावोंकूत ना सादां घराचो प्रोब्लम कशें किदें सांगता तूं आतां हांवें किदें करपाचें इतलें भुरग्यांची रिस्पोन्सिबिलिटी आसा म्हजेर आं तुका ती फायल तें हांगा गोवोरमेंट ऑफिसां व्हरोन दी म्हटली तुवें दिवंकूत ना फायल आनी तें टायप इमेल हाडलो टायपींग करून होय पूण चोवीस वरांतली सगळे फाटी नातीक घेवन हे जावचे ना न्ही हांगा इतल्या भुरग्यांचे पळोवक काय तूं नातीचे पळयतले तूं येवूं जाय न्ही डेली अशें एबसेंट किदें रावलें एक दीस दोन दीस बरें आसा आठ आठ दीस येवप ना म्हळ्यार सांगूं जाय न्ही येवचेना बी म्हणून सॉरी म्हणल्यार म्हणून जायना न्ही कितलीं भुरगीं आनी तें हेजें हें सांगिल्लें तें हाडलें तुवें ती फायल आं ती हाड आनी ती हाज्या कडेन दी प्रिंसिपलाक व्हरोन सायन मारपा दी आनी त्या पेरंट्साच्या भुरग्यांक फाल्यां पेरंट्स मिटींग दवरतात तें एक नोटीस बोर्डार घाल हां आनी फाल्यां मातशें यादीन यो परत तें इतलें दीस तुका लीव हांव सँक्शन करचें ना कितलें म्हुणून लिवें करपाची ना तुजो पगार कट जातलो नाजाल्यार कितें तरी एक्शन घेतलें आं तूं अशें परत परत परत म्हयन्या एक दीस बी ओके म्हयन्या म्हयन्या आठ आठ दीस रावप हें बरोबर न्ही न्ही कोणीय एक्शन घेतलो तुजेर होय गोवोरमेंटाचो इतलो हें घेवं घेवूं जायना न्ही आमकां बी फुडें जाप दिवची पडटा न्ही बरें आतां केन्ना जॉयन जाता ना तुका तें लॅटर घेवन येवचें पडटलें लॅटर घेवन तुका तें स्टॅप मारून सायन मारून तुका तें एप्लिकेशन घालचें पडटलें किद्या येवना बी ते हय आनी तूं बरो नाशिल्ले हय आनी बरें नाशिल्ले जाल्यार मॅडिकल सर्टिफिकेट हाडचे पडटले तुका किदें आठ दीस रावले न्ही एक दीस दोन दीस ओके समजूं शकता आठ आठ दीस कोण समजता मागीर सोमारच्यान ना तूं शेनवारा तरी पाव पावूंक जाय न्ही मनीस गेल्लो हो हांगा सगळी धावपळ जाता कोण आसा आनी कोण हां हय तुवें आनी कोणा तरी सांगपा न्ही तुज्या जाग्यार आतां हेजे फुडें करनाका तशें आं हां आं बरें दवरता फोन आं